مہاراشٹر کھیلوں کا شعبہ مقامی یا روایتی کھیلوں میں حصہ لینے والے افراد کی ترقی کو فروغ دیتا ہے یہ تربیت پروگراموں مقابلوں اور دیگر سرگرمیوں کے ذریعے کیا جاتا ہے مہاراشٹر کھیلوں کا شعبہ مختلف کمیونٹیوں کے درمیان اسپوٹس انفراسٹکچر کو یکجا کرنے کے لیے کام کرتا ہے اس سے لوگوں کے زیادہ آسانی سے مقامی یا روایتی کھیلوں میں حصہ لینے کی اجازت ملتی ہے مہاراشٹر کھیلوں کا شعبہ معیاری تربیتی پروگراموں کو فروغ دیتا ہے جو مقامی یا روایتی کھیلوں میں حصہ لینے والے افراد کو تربیت فراہم کرتے ہیں یہ پروگرام کھلاڑیوں کو اپنے فن کو بہتر بنانے اور مقابلوں میں کامیاب ہونے میں مدد کرتے ہیں مہاراشٹر کھیلوں کا شعبہ مقامی یا روایتی کھیلوں میں مقابلوں کا انعقاد کرتا ہے یہ مقابلے کھلاڑیوں کو اپنے فن کا مظاہرہ کرنے اور دیگر کھلاڑیوں سے مقابلہ کرنے کا مواقع فراہم کرتے ہیں